मुंहिंजा मनपसंद गाना ओ मेरे दिल के चैन चैन आये मेरे दिल को दुआ दीजिये ॿियों गानो ज़िंदगी इक सफ़र है सुहाना टियों गानो आहे इतनी शक्ति हमें देना दाता इहे मूंखे गुन गुनाइणु वणंदा आहिनि छो त इहे ॾाढा गाना मन खे वणंदड़ ऐं असांखे सुठा वीचार ॾींदड़ आहिनि